आट एंड क्राफ्ट ऑफ गोवा खूब बऱ्या भशेन इव्ला इवॉल्व करता म्हळ्या एक आमच्या गोवन कल्चरान न्हू आट एंड क्राफ्टान खूब अशें हें केल्लें आहा जी लायक लोकउत्सव आनी खूब अशेंत कल्चलल प्रोग्रॅम्स ऑर्गनायज करता जे लोकांक दाखोवन दिता की बाबा एक्चुअल गोवा किदें तो ओके सो तितून अशें की बाबा खंयचेय स्टेटाचे इवन ईफ सपोज आतां पोटिकुलर पाट्स ऑफ गोवा जांकां लोक वळखना सुद्दा जाल्यार सुद्दा ईफ इनक वेरियस कल्चरल प्रोग्रॅम्सांनी तें दाखोवन दिता की बाबा पोटिकुलर गोवा खंयच्या कोनरानच्यान कसो दिसता आनी आट एंड क्राफ्ट ऑफ गोवा हॅड मेड तेंच्यानी अशें खूब सहभाग जाला आनी तेंच्यांनी अशे खूब इवँट्स ऑर्गनायज केला जेतून की गोवा किल्यली बाबा किदें आनी कसो कसो आसा तो तेंच्यानी नाटकांनी म्हुणू नाका ऑर इवन हे कॉम्पिटिशन्स डांस तश्यांनी खूब किदें हेतुनी दाखोवन दिलां